हांव आतां टिवी प्रोडक्टा बद्दल उलयतां टिवी म्हळ्यार एक आमचे दृश्टीन आमी घरांत रावपी आता घरांतलो लोक खूब कमी आसता बायल घोव आसतात किंवां एकटो दादलो आसता किंवां एक चलो एक आवय एक भुरगो अशें आसता अशें लोकांक टिवी हो प्रोडक्ट हो आज निर्माण जाला तो खरें म्हाका दिसता बरो आसा आनी त्या ताका लागून म्हाका दिसता की टिवी हो आमचे सारके टायमपास कांयच ना आज घरांत कितें करतले घरांत उलोवपाक कोण मनीस ना सगळे कामांक आपआपल्या कामांक दोग जाण मनीस उरल्या तो एकटो खंय गेलो एकलो आनी कितें करता एकट्या कडेन उलयना अशें वेळार हो टिवी हो आमकां खरेंच एक बोरो प्रोडक्ट निर्माण जाला आनी ताका लागून कितें जाता की जगाची म्हायती मेळटा रोखड्या रोखडी म्हायती मेळटा बातम्यो जें घडटा तें पांच मिणटां भितर आमकां कळटा खंय कितें जालां किंवां काही करमणूकीचे कार्यक्रम मेळटा बरीं बरीं नाटकां पळोवपाक मेळटा बरें बरें सिनेमा पळोवपा मेळटा त्या शिवाय नाॅलेज म्हण मेळटा जे आसात तें नाॅलेज जर पळयलें जायत ताजी जी आमकां विज्ञाना बद्दल निसर्गा बद्दल भुगोला बद्दल इतिहासा बद्दल किंवां कांही काही लोक जीं साहसी यें करतात तांचे बद्दल आमकां मेळटा तशेंत ताजे नंतर काही अशें प्रोग्राम आसता की आमच्या देशातले निरनिराळ्यो संस्कृती जेवणाचे प्रकार खाण खाणांचे प्रकार किंवां ताजे नंतर कपडे नृत्य किंवां फोक किंवां लोक गितां हीं सगळीं इतलीं तरेचीं प्रोडक्ट्शन त्या ह्या इलेक्ट्रीक हातूंतल्यान जाल्लें आसा की आमकां आज खुब्ब तरेन जें जें कितें आसा तें पळोवपा मेळटा आनी एक प्रकारची करमणूक किंवां मनाक शांतता मेळटा आनी ताका लागून ही टिवी जी आसा ती एक आयची जमान्याक तरी ज्या वेळार घरांत लोक कमी जाले उलोवपाक कोण ना आनी अशें वेळार हे टिवी जो एक आमची आधार दिला जाण्ट्यांक किंवां भुरग्यांक सुद्दां जर आमी काही कार्यक्रम अशें दाखोवपाक मेळटा जे म्हायती आसता ताजेर शिक्षणान तातूंतल्यान करपाक मेळटा आनी अशें तरेन ज्यो आमच्या टिवीचें जें प्रोडक्ट आसा तें म्हाका दिसता की बरें तरेन आमचो ताजो उपयोग आमी करून घेवपाक जाय आतां म्हगेल्याच घरान एक टिवी आसा जी टिवी हांवेन ऑनलायन मागयली आनी तांची सर्विसूय म्हाका बरें तरेन मेळ्ळी आनी बरें तरेन तांणे म्हाका ती टिवी घरा कडेन हाडून दिली दुसरे दीस हाडून ती म्हाका बरें तरेन बसोवन दिली आनी मागीर तें सगळीं फंक्शनां म्हाका शिकयलीं आनी ताका लागून म्हाका दिसता ही कंपनी सर्विसूय बरी दिल्या आनी त्या टिवीचो आमकां एक बरो उपयोग जर आमी करून घेतले जायत न्ही तर आमी बरो उपयोग करून घेवपाक जाता अशें म्हाका दिसता